मेरे आखली आख़री सफर में शामिल दार्जिलिंग का सफर बहुत ही अलग और अतुलनीय था जिसमें मैं पहाड़ी पे चढ़ते समय काफ़ी परेशानियों और चुनौतियों का सामना करते हुए गया था जिसके द्वारा मैंने मनोरम दृश्य का लाभ भी उठाया और कुछ परेशानियाँ भी झेलनी पड़ीं जिस तरह मैं ऊपर चढ़ रहा था उसी प्रकार हवा का दबाव कम हो रहा था और ठंड बढ़ रही थी साँस लेने में परेशानी झेलनी पड़ रही थी दृश्य इतने सुंदर हो रहे थे मुसीबतें उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थीं मैंने वहाँ पर कई तस्वीरें ली थी पक्षियों की और पहाड़ों की जिन्हें मैंने अपने इंस्टाग्राम उस पर्स